हलो हम हैं भारत के नागरिक जिसमें भारत के पहले के राज्य में कुओं का काफ़ी महत्व रहा है कुओं के माध्यम से हमारे भारत के लोगों ने भारत के नागरिकों ने काफ़ी पानी का स्रोत पाया है परतु उसके थोड़े विकसित समय के बाद

हेंड पम्प का आइडिया आया हेड पम्प लगाया हमने हेड पम्प को जो है उसका हेंडल नीचे की और से ऊपर की ओर ले जाने पर पानी ऊपर आने लगता है जिससे कि हमें पानी की प्राप्ति हो जाती है हमें हेड पम्प को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाकर पानी निकालना पड़ता है जैसे पहले के ज़माने में कुओं में लाइनें लगती थीं जिससे कि एक रस्सी के द्वारा एक बाल्टी से पानी निकाला जाता था हेड पम्प की सहायता से सभी लोग हेड पम्प को ऊपर नीचे से ऊपर की ओर ऊपर से नीचे की ओर उपर करके पानी प्राप्त कर लिया जाता है और हैंड पम्प में पानी के लिए भी कई लंबी कतारें देखी हैं क्योंकि हमारे देश में पहले पानी की कमियाँ हुआ करती थीं हर जगह पानी के कुए नहीं हो पाते थे हेड पम्प भी नहीं होते थे जिस कारण से पानी का बहुत महत्व है हमारे यहाँ पर और पानी जो है उसके लिए हमें हेड पम्प की बहुत अवश्यकता होती थी पानी निकालने के लिए क्योंकि हर जगह हेड पम्प नहीं पाए जाते थे और गर्मी के दिनों में हेड पम्प में पानी का लेवल कम हो जाने से गर्मी का सूखा पड़ जाने के कारण हमें पानी भी कम कम प्राप्त होता है जिससे कि हमें पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है इसलिए हमें पानी गर्मी के तौर दिनों में कम ही फेंकना चाहिए हमें पानी को बचाना चाहिए जिससे कि हमारे जलाशय में कमी ना आए और हमें पानी भी प्राप्त हो जाए पानी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी चीज़ है इससे कि ना हम जीवित हैं हमें हर जगह पानी का बचाव करना चाहिए हमें पानी बचाना चाहिए